गरायखौ गाखोनोब्ला मानसिखौ थागोर नांगौ थागोर नङाला जाया गोख्रों नङाब्ला गरायखौ खेबसे गाखोदोंबो आं गाखोनायालाय लागाम नङाब्ला जाया गाखोनो हाया लागाम दौग्रोनांगौ लागाम होग्रोनानैसो गाखोनो हायो आरो गराया बेबादिनो बारो आरो उन्थिंयैबो जोयो उनजों थानो हाया गरायनि जोनाया आरो गराया जोबाथाय दौ थांगोन थैनोबो हागौ नांब्लाथाय आथिं फारनैजों स्रं स्रं जोयो बेबादिनो गराया थांबाय जों गरायखौबोलाय गाखोबाय आं गाखोनाया गाखोनानै गराया बेबादिनो बोलो गोरा आरो गरायजोंबो बेबादिनो गारि बोयो गरायजों गराय गारि बोयो बिराद नुबोबाय आं टाउनावबो बिदिनो दं गराय गारि बोनाया फ्राय जों बर'फ्रा बांसिन गरायखौहाय गाखोआ आरो बांसिन गाखोग्राफ्रा नेपालिफोर गाखोयो गरायखौ बांसिन खिन्थु लागाम नङाब्ला माब्लाबाबो गरायखौहाय गाखोनो हाया आरो गराय सिखायनोब्ला लागाम होग्रोखानांगौ लागाम होनानैसो बारोबो आरो गोग्लैयोबो खोख्लैयो मानसिखौ गाखोब्ला जुलदुब जुलदुब गोग्लैयो मोजां लागाम गानहोनानै मोजां हमथायाब्ला गराया बिबायदि आरो बोलोगोरा मानसियाबो दुरबल मानसिया गाखोनो हाया गरायखौ गोख्रों मानसियासो गाखोनो हायो आरो गाखोनानै बिबायदिनो गरायाबो गरायनि खारनाया बोलोगोरा गराया बिबायदिनो खारनायाव गोख्रै आरो गराया गरायजों हाया खारनाया आरो गरायजोंहाय बिबायदिनो गरायजों गोबां जुध' नांनायखौ नुयो आरो गरायजोंहाय गरायजों अनेख खामानि मावनो हायो गराय थायोब्ला खिन्थु जोंनि बर'फ्रा फिसिया लाया बांसिन नेपालिफोरखौ बांसिन नुयो आरो ओरै भुटानावहाय लायो आरो गंगारफ्राबो गंगारफोरखौ नुयो नेपालिफोरखौ बांसिन नुयो गरायखौ आमफ्राय दाथ' नुनो मोनले गरायखौ दाखालिबो बेबायदिनो गराय बायगौलै आं होन्दोंमोन सासे मानसिया गरायाखौ नुलानो गराय फानब्लासो खोन्थानो होनना बुंदोंमोन गराय बायनो बेबायदिनो मोनाखिसै खोन्थाहरनो हायाखिसै आङो आमथिखानि मानसिया गराय बायनो होनदोंमोन आंनि बिदा सुखेनि बिदामोन बे गराय बायनो होन्दोंमोन आरो दा मोननो हायाखै गावनिनो मानै दंखायो आरो मासे बायबावनो होन्दोंमोन गरायखौहाय